हा हा मूं त घणेई ठाहिण जी कोशिश कयूं आहिनि जेके शादी जा कार्ड ईंदा आहिनि हुननि खे कटे मूं लिफ़ाफ़ा ठाहिया आहिनि ऐं मां माण्हुनि खे ॾह ॾह ॿारहं ॿारहं लिफ़ाफ़ा ॾींदी आहियां कि तव्हां कंहिंखे गिफ्ट ॾियो या रुपिया ॾियो त हिननि में ॾिजो या ऐं चूरा कठा करे उन्हनि जी वाल हैंगिंग ठाही आहे या धीरे धीरे घर में खाली शयुनि खे जोड़े मां कुझु न कुझु ठाहींदी रहंदी आहियां ऐं कुझु टंगींदी आहियां कुझु रखंदी आहियां कि केरु ईंदो आहे चवंदो आहे हे ॾाढो सुठो आहे हुन खे ॾेई छ्ॾींदी आहे लाइ या मूं ईअं बि घणेई ऐप बर्थडे ते ॾियण जे लाइ या कंहिंखे घर जो उदघाटन थिए उन जे लाइ बोर्ड ठाहिया आहिनि बोर्ड ते बोर्ड ते मां कारीगरी कई आहे मोती हयां आहिनि सिपूं हयूं आहिनि मां सर जेको बि ॾींहं में ॿ कलाक खाली वेहंदी आहियां इहो ई कमु कंदी आहियां ऐं पोइ हुन में मूंखे ख़ुशी पियो मिलंदी आहे टाइम पास बि थींदो आहे ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं मूं शिल्पकारी मटन खे पेंट करण ऐं गुलदस्तनि खे ठाहिण या सुकल गुलनि खे वरी कुझु ठाहिणु मूं घणेई कोशिशूं कयूं आहिनि ऐं सुठी तरह ठाहियो आहे ऐं गिफ्टूं बि घणेई इन में घटि पैसे में ठाहे ऐं माण्हुनि खे गिफ्टूं बि ॾिनियूं आहिनि ऐं माण्हू उन हथ जे कम सां ख़ुशि बि वधीक थींदा आहिनि